صحت مند پكوان مچھلی ہے اور پائے ہیں ہمارے گھر میں مچھلی اور پائے كھانا سبھی لوگ پسند كرتے ہیں مچھلی كھانے سے بہت سارے فائدے بھی ہیں مچھلی میں وٹامن اے ہوتا ہے جو آنكھوں اور بالوں كے لیے فائدے مند ہوتا ہے اور اس میں كیلشیم بھی ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں كو مضبوط بناتا ہے اور وہ فش اور مچھلی كھان کھانا سبھی لوگ پسند كرتے ہیں سبھی شوق سے كھاتے ہیں ہمارے گھر میں مچھلی اور پائے پائے كے بھی بہت سارے فائدے ہیں كھانے كے ان كو ٹھنڈ میں کھا كھاؤ تو زیادہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں ٹھنڈ میں ٹھنڈ میں كھانے سے وہ زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں وہ بھی بہت ساری چیزوں میں لابھدایک ہوتے ہیں ہمارے شریر كے لیے